हँ चावल लैके छै शंकर भोग शंकर भोग केतनामे एक बोरिया लेबै हँ

नओ सएमे दै है नहि हम लेलियै नओ सएमे दै छै देबै तऽ लेबनि आरो कोन आरो कोनो चावल हइ मंसूरीमे ओ केना दै हियै बारह सए रुपैये क्विंटल बढ़िऑं होतै तऽ दए देबै एगो ओहो बोरिया आ भोज तोज करैके छै अरबा ठीक हइ बढ़िऑं चावल भोज करबै मतलब अरबा चाउर बढ़िऑं छिकै अच्छा केना दै हियै हँ अभी लेबै केना दै हियै दू बोरा लेबै महँगा ने ने दै छी महँगा नहि दै छहो हँ मार्केटमे तऽ मार्केटमे तऽ सस्ते मिलै छै सब चावल हिनका लग लेबै तऽ आरो चावल दोसर जगह जेबै दू क्विंटल लेबै तऽ किछु कम करबै तभिये ने आब आय रहलियनि ठीक छै ठीक